हाँ मैं आपको अपने परिवार और दोस्तों के बारे में बताती हूँ हम परिवार में बारह लोग हैं जिसमें मेरी मम्मी पापा चाचा और हम छ बहन भाई भाभी और छोटा सा भतीजा है और हमारे घर में दो गाय हैं जो की हमारे परिवार का हिस्सा है मेरे कई सारे मित्र हैं वैसे तो पर मेरे खास खास चार ही मित्र हैं उनका नाम है श्रुति राधिका पूजा ललिता ये मेरी बचपन की सखियां है इन से मैं काफ़ी बातें करती हूँ इनको मैं अपनी हर बात बताती हूँ ये मेरे सुख दुख के साक्षी रहती है कुछ भी नया सामान खरीदने टाइम भी हम लोग साथ में ही बाजार जाते हैं और कुछ भी छोटी से छोटी बात एक दूसरे से करते हैं हम लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं छुपाया मेरे परिवार के सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मिलजुल के रहते हैं